नमस्कार नमस्कार घुमैके व्यवस्था छै जोगार जत्तऽ जत्तऽ आहाँ जेबै तत्तऽ तत्तऽ जत्तऽ जत्तऽ जेबै ततऽ ततऽ जाएब एकदम जतऽ जतऽ जेबै ततऽ कत्तऽ कतऽ लए जेबै कत्तऽ कत्तऽ लए जेबै हँ आओर आओरो जत्तऽ जत्तऽ अहाँ लऽ चलबै तत्तऽ तत्तऽ जेबै रासिक मेला नहि जेबै

शिवरात्रि आओर झिमड़ा नहि जेबै

कत्तऽ कत्तऽ लऽ चलबै तत्तऽ शिवरात्रिके मेला देखे चलबै आओर से मन मनपूर छै आओर खेरही आरो अ जत्तऽ जत्तऽ जाइत रहबै तत्तऽ तत्तऽ चलू

आओर हमरा लग चढ़ा सकैय हँ दू तीन दिन घोड़ा तऽ माघमे मेला लागबे करतै चलि जेबै मेला देख लेबै चलि जेबै की आओर हँ